हाँ भैया कैब बुक की थी मैंने हाँ आप ही आप ही का नंबर शो हो रहा था ड्राइवर तो आप ही दिखा रहे थे हाँ कुछ देर पहले अभी फ़ोन किया था तो आपने बोला कि आ गए हैं लोकेशन पर मुझे दिख तो नहीं रहा मैं तो कब से लोकेसन पर ही खड़ी हूँ पाँच मिनट से वेट कर रही हूँ मैं किधर हूँ भैया आप दिख नहीं रहे अच्छा हाँ मैंने बोला था ना आपको मुस्कान हाइट के पास आनी आना है आपको हाँ भैया मैं मुस्कान हाइट के पास ही खड़ा खड़ी हूँ एक किराना इस्टोर है ना मुस्कान हाइट के जस्ट सामने हाँ वहीं पर खड़ी हूँ मैं वहीं पर आना है आपको किधर हो आप कितना टाइम लगेगा आपको आने में अच्छा पर आप तो बोल रहे थे कि आप वहीं हो देखो भैया अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मुझे लेट हो रहा है जाने में आप बता दो उस हिसाब से तो मैं केब कैंसल कर दे रही हूँ अच्छा पाँच मिनट ही लगेंगे ना उससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ठीक है तो मैं पाँच मिनट तक वेट कर रही हूँ अगर नहीं आते हैं आप तो कैब कैंसल कर दूँगी मैं ठीक है पाँच मिनट यहीं खड़ी हूँ मुस्कान हाइट पर किराने के जस्ट सामने ठीक है भैया हाँ आ कर कॉल करिए इसी नंबर पर